जोंनि जिलला एबा चिरां जिललायाव गिबि मिथिंगायारि फुंखाफोर आरो आबहावायारिफोरनि जाहोनानो जादों हायाव गोबां बिबांनि फ्लासथिख आरो फल'थिनफोर गारनाय आरो आबहावाखौ गाज्रि खालामनो बिफां लाइफां दानफायनाय बिदिनो थाखायनो मिथिंगायारि आरो आबहावायारि गोबां जेंना जादों जेरै कारबन्दाय अक्साइद हगारनाय गोबां बिबांनि गेसफोर बाहायनाय आरो दाखोर दाला खालामनाय फ्लासथिख सावनाय फ्लासथिख गारनाय बायदि बायदि बेफोरनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि जोंनि ओनसोलनि मिथिंगायारि फुंखाफ्रा गारजि जालांनो हमदों आरो खरान जानायनि बिथिंआव जोंनि अरन आरो अरनबारिखौ लांदां खालामनाय बिफां लाइफां दानफायनाय आरो बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि जाउनाव जोंनि जोंनि जिल्लाफोराव हाग्रामानि बिफांआव हाग्रामायारि बिथिंआव रानस्राव जालांनो हमदों आरो दैनि बिथिंआव जों दैआव गोबां बिबांनि जेरै दाखोर दालाफोर गारहरो आरो फ्लासथिख बायदि बायदि रोखोमनि गारहरो बिफोर बुसथुफ्रा सेवनो रोङै बुसथु आरो बेफोरनो बिफोरनो दैखौ मैला खालामो आरो दैखौ मैला खालामो आरो बै दैखौ सुबुंफोरा बाहायोब्ला बिदिनि थाखायनो सुबुंनाव गोबां गोबां रोखोमनि बेमार जायो आरो जेरै गुजुनाय लोमजानाय कलेरा दायेबितिस बायदि बायदि बेरामा सुबुंनाव सनदेरो आरो बेमार जायो आरो जेरै आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव हायाव बायदि रोखोमनि दाखोर दालाफोर गारनाय आरो गुबुन दाखोर दालाफोर गारनाय आरो दाखोर दाला गारग्रा गारग्रा बालथिं आरो बेफोरखौ बाहायिनि थाखाय जोंनि जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि गाज्रि आबहावा जानो हमबोगासिनो दङ जोङो जेरै बालथिंफोर बाहायोब्ला जोङो दाखोर दालाखौ बेयावनो गारजायो आरो जोंनि साखाथि फाखाथिया साखोन सिखोन जायो आरो जेरै जोङो बेयावनो थायो बेयावनो दाखोर दालाफोरखौ गाज्रिखौ जों गारोबा मोनामनानै जोंनियाव बेमार सोमजिगोन आरो जोङो बालथिंफोर लायोबा बे बालथिंआव दाखोर दालाफोरखौ गारनो हायो आरो दोननानै दस्रायाव दस्रायाव जेरै दाखोर दालाफोर लांग्रा थाखायो आरो आजि खालिथ' बिदियाव जोङो ज' दोनथुमनानै हरनो हायो हेल्थाबो गाज्रि जायो बिदि गाज्रि बारहावा एबा गाज्रि मोनामनायनि थाखाय जोङो लोमजानाय बायदि बायदि जायो लोमजानाय साजानाय चिरांनि दैनि फुंखाफ्रा दा जादों जेरै दैमा दैसाफोराव बायदि रोखोमनि फुंखाफोर थायो आरो दैमाफोर थायो फुंखाफोर थायो निजोरा निजिरि दैमा दैसा गासैबो समायना बेफोराव जोङो जों गाज्रि बुसथुफोर बाहायोबा एबा फोजावहरोबा बे दैआ थाबैनो गुबुंले जागोन आरो बे दैखौ सुबुंफोरा दुगैनाय गाननाय जोमनाय सुनायाव बाहायोब्ला लोङोब्ला लोंनायनि समाव बेरामफोर सनदेरनो हागौ आरो बे बेरामजों जों भुगिनानै लोमजानानै थानांगोन जोंनि जिललायाव ओनसोलफोरखौ साफा खालामबाय थानायाव खम मानो होनोब्ला साफा खालामनाया जोबोर गोनांथार जोंनि थाखाय जोंनि थाखायनो जोङो साखोन सिखोन थानो थाखाय साफा खालामनांगौ मानो होनोब्ला जोंनि मानो होनोब्ला जोंनि देहाखौ जोङो मोजाङै साफा लाखिनो थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि साफा लाखिनांगोन आरो साफायै जों थानांगोन बिनिखायनो जोङो जोंनि साखाथि फाखाथि आरो जोंनि दैमा दैसा आरो थाग्रा जायगाखौ मोजाङै साफा खालामनांगोन आरो बिदिनो जों बयबो खौसेथि जानानै साफा खालामनांगोन आरो थानांगोन